असांजे खेत्र में ॾाढो कला खे अॻिते वाधारो मिलियो आहे कला और शिल्प में ॾाढो जेके बि माण्हू अॻिते वधदा था वञनि उभरदियूं कलाकार एतरी सुठियूं सुठियूं आहिनि खूब महिनत करण था ॾिज़ीटल मीडिया वर्चुअल रिल रिएलिटी थ्री डी प्रिंटिंग इन सभिनि जे सहयोगु सां हिकदमि ॾाढो सयलो कम थिए थो हाणे मतिलब हर तरीक़े जी सरकार इन तकनीका ॾिनियूं अथव असां जनता खे सभिनि खे